म्हाजो आवडतो खेळ म्हळ्यार क्रिकेट हो खेळ हांव खूब बारीक आसतनाच्यान खेळत आयलां हो खेळ बारीक भायर ग्राउंडाचेर खेळटा समज तो खेळ खेळटा जाल्यार अकरा अकरा प्लेयराचे दोन टिमी काडच्यो पडटात किंवां समज खेळटानी कोणाक मार लागलो जाल्यार आनी ताच्या बदलेक दुसरो प्लेयर खेळपाक मेळटा क्रिकेट खेळटा आनी क्रिकेट खेळपाक खूब मजा येता क्रिकेट खेळ बॉल आनी बेटान खेळटात पयली दोनी टिमी मदें टॉस करतात आनी जो कोण टॉस जिंखता ताका डिसायड करपाक मेळटा की कोण पयली बेटींग करतलो काय बॉलिंग करतलो आनी मागीर खेळपाक सुरवात जाता क्रि क्रिकेट ह्या खेळाक एक दोन अंपायर उरता आनी केप्टन आसा तो फिल्डिंग लायता त्या खेळाक एक बरें म्हळ्यार तेका जो केप्टन आसा तेचेच आयकपाक पडटा जो कोण बरो खेळटा जो कोण चड रन मारता तेकाच चड तोच जिंकून वता